میں جب بھی كہیں شادیوں میں جاتی ہوں تو میں وہاں بہت مزے كرتی ہوں نئے كپڑے چوڑی پائل پہنتی ہوں اور پوری شادی میں گھومتی ہوں میں شادیوں میں زیادہ تر ہر جا جگہ سنگیت ہوتا ہے بہت طرح طرح كے گانے چلتے ہیں اور لڑكیاں اِن گانوں پر ناچتی ہیں ناچتی بھی ہیں اور عورتیں گیت گاتی ہیں پُرانے زمانے كے جیسے كہ ایک گیت ہے تو كہ عورتیں ہر شادی میں گاتی ہیں جیسے باجرے باجرے كا سكّہ یہ گيت ہر شادی میں گایا جاتا ہے